مجھے ریڈیو سننا جیادہ اچھا نہیں لگتا بہت بورنگ لگتا ہے ویسے آج کل ٹیلی ویژن آئی مین جیسے ٹی وی ٹی وی ہے ٹی وی وغیرہ یا فون پہ یہ پاکستانی سیریل وغیرہ دیکھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم لوگ ہر سب فرینڈس یا اپنے بھائی بہن مل کے سب دیکھتے ہیں پاکستانی سیریل مجھے دیکھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے ریڈیو آج کل کون سنتا ہے یا ریڈیو بہت ہی بورنگ بھی ہوتا ہے ٹیلی ویژن آج کل ٹیلی ویژن یا فون وغیرہ تو آج کل بہت ہی چل گیا ہے آج کے زمانے میں فون زیادہ ہی بہت زیادہ ہی چل گیا ہے اس پہ ہی ہر ایک چیز ہوتا ہے آن لائن آن لائن ہی ہر چیز ہوتا ہے سیریل وغیرہ پاکستانی سیڑیل وغیرہ ہم لوگ آج کل زیادہ تر پاکستانی انڈین سیریل وغیرہ بہت زیادہ ہی دیکھ دیکھتے ہیں ہم لوگ وہ ویسے مجھے پاکستانی سیریل میں بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے ہم پاکتانی سیریل ہی دیکھتے ہیں انٹر ٹی وی پر یا فون پر زیادہ تر تو لوگ فون پر ہی دیکھتے ہیں پاکستانی سیریل ہندی سیریل وغیرہ میں دیکھتے ہیں فون پر ہی دیکھتے ہیں آن لائن ویسے